हाँ भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ हम जाना चाहते हैं और उस जगह का नाम लेह लद्दाख पड़ता है जोकि हमारे राज्य उत्तरप्रदेश से अलग है जोकि लेह लद्दाख वो हिमांचल पर पड़ता है हिमांचल राज्य में वहाँ पे सुनने में आता है की बाइक से जाने में अच्छा लगता है और हमारे मित्र गए हैं वो लोग बताते हैं कि बाइक से जाने में बहुत अच्छा लगता है ठंड महसूस होती है और मौसम बहुत अच्छा रहता है और वहाँ पे बर्फ वर्फ गिरती रहती हैं इसलिए वो लोग बोलते हैं की बाइक से जाने में सबसे अच्छा रहता है लेह लद्दाख ऐसा जगह है जोकि ऐसा लगता है कि पहाड़ों से पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो गिरी रहती हैं और अग़ल बगल का उसका नज़ारा मौसम साफ रहता है जैसे लगता है स्वर्ग है और बाइक से जाने में जो रोड पे जो चाय और जो भी लोग देते रहते हैं उनको देख कर और मौसम का आनंद लेने के लिए वहाँ लेह लद्दाख जाना चाहिए और हम जाना चाहते हैं कि वहाँ जा जाकर एक बार अनुभव ज़रूर करें की लेह लद्दाख एक अच्छा जगह है और ठंड के मौसम में चाहे किसी भी मौसम में जाइए तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे बाइक से आप जाएँगे तो सर्द कपड़ा पहन के जाइए और रास्ते में जो भी चाय पानी जो भी कुछ भी अच्छा लगता है उसमें जाने से अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छी घूमने आ पर्य पर्यटन स्थल भी है वहाँ पे लोग अक्सर बाइक से ही लोग यात्रा करते हैं और अपने सुखी जीवन का अनुमान अनुभव करते हैं क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जितने भी होटल या जितने भी सब वहाँ अच्छे है और वहाँ पे सब लोग कुछ घूमने का नज़ारा और पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है चाहे फैमिली के साथ जाइए चाहे दोस्तों के साथ जाइए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोगों को मन बहल जाता है और शांति मिलती है अच्छा लगता है क्योंकि हम जल्द ही वहाँ जाना चाहते हैं और अच्छा सुझाव भी जाना चाहते हैं कि इसलिए की वहाँ जाकर लोगों को अच्छा लगे और हम कुछ देर जाकर वहाँ रहें और वहाँ के प्राकृतिक चीज़ों का अनुभव लें क्योंकि जो पहाड़ पर बर्फ होती है बर्फ गिरने के बाद जो रोड पे आती है उसको साफ किया जाता है उसपे बाइक चलाकर जाना अच्छा लगता है